दूसरा जो मेरी वस्तु हैं वो मैंने अपने बालों के लिए सैम्पू लिया था जिससे मुझे लगता था कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे लेकिन इस सेम्पू से मेरे बाल ओर झड़ने लगे यह सैम्पू मैंने एक आयुर्वेदिक दुकान से लिया था जोकि बताया गया था कि इससे बाल जल्दी से बढ़ेंगे और जो बाल झड़े हैं वो भी अच्छे से आएंगे लेकिन यह सैम्पू मैं उपयोग कर रहा हूँ जिससे मेरे और बाल झड़ रहे हैं और इससे मुझे कुछ आराम नहीं मिला मैंने कम से कम एक महीने तक इस सेम्पू को उपयोग में लाया है और इसका मैंने उपयोग करा है लेकिन इसका मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला और यह मुझे बहुत महँगा मिला था जिससे मेरा समय भी बरबाद गया और मेरा पैसा भी बरबाद गया और मुझे घरवालों के तरफ से भी बहुत से सुनना मिला और मुझे बहुत ही डांट पड़ी इसलिए मैं सभी को बताऊँगा कि आप लोग यह सैम्पू का उपयोग ना करें यह सैम्पू बस ऐसे बताने के लिए हैं और इससे और वी नुकसान होता है क्योंकि मेरे बाल वी उस समय से झड़ रहे हैं इस सैम्पू को लेकर मेरा अनुभव बहुत बेकार रहा